असांजे देश में शिक्षा जा तौर तरीक़ा ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हिंदुस्तान जी पढ़ाई सॼे संसार में मञी वेंदी आहे ईवन अमेरिका में या यूके में या यूरोप जे कंहिं बि कंट्रीअ में वञो हुते असांजा हिंदुस्तान जा ॿार ॾाढी तरक़ी करे रहिया आहिनि ॾाढियूं सुठियूं नौकरियूं मिलियूं अथनि ऐं मां सम्झां थो की हिंदुस्तान जो एजुकेशन सिस्टम ॾाढो सुठो आहे पर हिन में हिकु कमी मूंखे लॻे थी की मॉरल एजुकेशन असांजे हिंदुस्तान में ॾियण जो घटि रिवाज़ु आहे जेको ॾाढो ज़रूरी आहे बिना मॉरल एजुकेशन जे करप्शन वधे थो ऐं घणेई दफ़ा इहो बि ॾिठो वियो आहे कि फॉरन में असांजा ॿार वञनि था ॾाढी तरक़ी कनि था सुठी जॻह ते वञनि था पर छो त मॉरल एजुकेशन जी नॉलेज उन्हनि खे कोन्हे गाइडेंस कोन्हे तंहिंजे करे घणेई दफ़ा करप्शन जे जाल में फसी था वञनि पिया तंहिंजे करे मुंहिंजी सलाहु इहा ई आहे की असांजे एजुकेशन सिस्टम में मॉरल एजुकेशन जो बि चेप्टर ॾाढो घणो हुजे देश भक्ती जे प्रति बि शिक्षा हुजे जंहिंसां करे ॿारु देश भक्तु बि ठहे ऐं मॉरली बि उपडेटिड अप रहे करप्शन वग़ैरह में न फासे लालच में न फसे ऐं कंहिं बि ग़लति प्रैक्टिस में न फसे त उन उन खे इहो बि खबर हुजिणो खपे की असांजे ग्रंथनि में छा लिखियलु आहे असांजे ग्रंथनि जी बि हुननि खे नॉलेज हुजणी खपे जंहिंसा उहे पंहिंजे मॉरल के अप रखी व ऐं ऐं पंहिंजे पाण खे स्वाभिमान सां जीउ सघनि धन्यवाद